अॼु असां जे थाणा जिले में आमु नागरिकनि लाइ हे ऐॾो तकलीफ़ थी पइ आहे त हितां जा रोड रस्ता ऐॾा बेकार थी विया आहिनि ऐं खॾा खुॿा थी विया आहिनि त इन जे करे असां आम नागरिकनि खे ॾाढी तकलीफ़ू झेलणियूं पयूं आहिनि पर पंहिंजे प्रशासन जो कोई बि हिन पासे ख़्यालु ना आहे असां जे हिननि रोडनि जे करे असां खे घणो टाइम विञाइणो थो पए ऐं गाॾियूं बि पंहिंजियूं इननि लाइ ख़राब थियूं थियनि असां जा जेकर जेके नेता आहिनि उहे अगर हिन ॻाल्हि ते ध्यान ॾियनि त घणो कुझु सुधारो थी तो सघे ऐं असां जो पिणु गाॾियुनि जो बि थोरो सुठो सुधारो ठही वेंदो ऐं नेता पर हिन ॻाल्हिनि लाइ ध्यानु ॾियनि ई नथा जेकरे उहे असां जे हिननि थोरो बि असां जे हिननि पासे ध्यान ॾियनि त असां जो पंहिंजो गाॾियुनि जे लाइ जेको आवाजाही आहे उहा बि सवली थी वेंदी ऐं असां जो घणो टेइम बि बचंदो जंहिं में असां देश लाइ जेहिको असां पंहिंजो तेल ऐं इओ ॿाहिरां वेठा घुरायूं हुन में बि इजाफ़ो अची वेंदो त इहो नेताउनि खे ज़रूर ध्यान ॾियणु खपे जेको असां हिननि मां उमेद रखियो वेठा आहियूं पर उहे के न बारे में सोचनि था जो असां नागरिकनि खे घणी तकलीफ़ू थी रहनि जंहिं जे करे असां खे पंहिंजियूं समझो जीअं बीमारियूं आहिनि जेके असां इननि जे करे भोॻिणियूं थियूं पवनि ऐं असां जो हुन दवा जो ख़र्चु बि वधाए छॾियो आहे छाकाणि त असांजे हॾियूं जेके असां जूं आहिनि ऐं गाॾियुनि खे जेके नुक़सान थीयनि था उन पासे हिननि जो ध्यानु ई कोने को जेको हुननि खे ज़रूर ॾियणु खपे जेका असां नागरिक हुन मां घणियूं उमेदू रखूं था पर उअ हुननि खे को फ़र्क़ु कोन थो पइ त मुंहिंजी हिक गुज़ारिश आहे त नागरिकनि जे लाइ कुझु असां जा नेताऊ ध्यानु ॾियनि जीअं असां उन हिसाब में थोरो जेको उमेद रखीयूं आहिनि उहे असां खे समुझनि मां इहा हथ जोड़े विनती कंदमि पंहिंजे नेताउनि खे त असां जे थाणा ज़िले लाइ ज़रूर कुझु न कुझु पंहिंजो ध्यानु ॾींदा नागरिकनि जी ख़्यालु रखंदा महिरबानी